अज्जकल न मेकअप दा बी बड़ा गै रवाज़ होई गेदा ऐ कि कुड़ियां पार्लर च दौड़दियां न के अस मेकअप कराचै क्रीमां मतलब के लाओ ते थोह्ड़ा फेस पर ग्लो आई जंदा ते कुड़ियां शैल लगदियां मतलब के जियां हून इक रंग थोह्ड़ा सांबला होंदा इक चिट्टा होंदा जेह्ड़ा सांबला रंग ऐ ओह् बेचारियां पार्लर च जान ते उ'नेंगी ओह् मतलब कि जियां ओह् पैह्ले कंसीलरां फाउंडेशन एह् क्रीमां लाई लुई ते उं'दे रंग च थोह्ड़ा फर्क आई जंदा सांबले रंग च ते उ'नेंगी ओह् शैल मतलब कि बालें दा स्टाइल स्टूइल बनाइयै फिर उ'नेंगी ओह् शैल बनाई ओड़दे ते जेह्ड़े जिंदे अग्गें गै गोरियां होन ओह् जंदियां पार्लर बिच्च उ'नेंगी बी शैल उ'नेंगी क्रीम बगैरा लगाइयै मतलब के पंज छे क्रीमां होंदियां जेह्ड़ियां उ'नेंगी लानियां होंदियां न कंसीलर बगैरा फाउंडेशन एह् सब कुछ लगाई लगूइयै फिर उ'नेंगी शैल उं'दा आइस मेकअप करियै उं'दा हेयर दा स्टाइल बनाइयै फिर उं'दे मतलब कि जेह्ड़े उ'नें ड्रैस्स बगैरा पाने होंदे न ओह् स्टिच्च करियै उं'दी फिर जेह्ड़ी मतलब कि शैल उं'दी लुक्क आई जंदी कि हून एह् शैल सोह्नियां बना दियां न क्योंकि अज्जकल पार्लर च जाना ना जरूरी होई गेदा ऐ कि जेह्ड़ियां बेचारियां हाउस वाइफ होंदियां न कम्म कुम्म करी कुरियै फिर फेस उप्पर डस्ट पेई पेइयै दाग दब्बे होई जंदे मूंह् पर ओह् जेल्लै पार्लर च जंदियां न थ्रैडिंग करान फेशल कराई लैन जां ब्लीच कराई लैन उं'दे फेस उप्पर थोह्ड़ा ग्लो आई जंदा ऐ हून जियां जेह्ड़ा शैह्रे दे लोग होंदे न उं'दा ते मतलब एह् ऐ कि हफ्ते हफ्ते उ'नें पार्लर च जाना अपने मतलब कि बॉड्डी बॉड्डी गी मेनटेन करदे न मतलब कि जियां हून वैक्स करानी ऐ हर इक मतलब कि वैक्सिंग बी जरूरी ऐ लेडीज बास्तै होर फेशल बी जरूरी ऐ थ्रैडिंग बी जरूरी ऐ मतलब कि ब्लीच बी जरूरी ऐ होर जेह्ड़े सिटी दे लोग न उ'नें ते सब कुछ चाहिदा होंदा ऐ क्योंकि उ'नें डेली आना जाना होंदा उ'नें बाह्र अंदर बी फिरना टुरना होंदा ते उ'नेंगी एह् चीजां ते चाहिदियां गै न फेशल ब्लीच बगैरा उं'दा फेस पर ग्लो आई जंदा होर मतलब कि कन्नै फेस दा न मसाज मिलदी ऐ होर फेस ग्लो करना शुरू होई जंदा ऐ मतलब जिंदा सांबला रंग ऐ ओह् बी जियां हून म्हीने बिच्च इक फेशल गै होंदा ऐ मतलब पंदरां दिन दा गैप पांदे न लोग फेशल बिच्च कि मतलब जियां हून इक फेशल कराया ते दूआ फेशल बी अहें अगर हफ्ते च कराचै ते साढ़ी स्किन गी जेह्ड़ी साढ़ी साढ़ी स्किन ऐ उसी प्रॉब्लम होई जंदी कोई लेकिन अहें मतलब कि जियां म्हीने बाद फेशल करागे ओह् ठीक रौंह्दा ऐ कि साढ़ी स्किन बी ठीक रौह्ग ते फेशल ब्लीच बी साढ़े कोई कम्म आई जाह्ग ठीक ऐ असें कराई लेआ हून जियां हून सिटी दे लोग न ओह् बॉड्डी मसाज बी करांदे न बॉड्डी मसाज बी करानी चाहिदी ऐ ओह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़ी बॉड्डी दी मैल होंदी ऐ ओह् उतरी जंदी ऐ हून जियां एह् हून हेयर मसाज बी चली गेदी अज्जकल बालें दी मसाज बी लोग ओह् बी करांदे स्पा करांदे कैरटीन करांदे फिर स्टेट बाल स्टेट करांदे होर बालें गी अज्जकल लोक घर नी धोंदे ओह् बी पार्लर च गै जाइयै धोआंदे न कि उत्थें गै जाइयै धोआने आं ओह् शैल धोई ओड़दे न बालेंई उनें शैंपू बगैरा कंडिशर बगैरा लाइयै धोने घर अस इ'यां धोई ओड़ने आं साढ़े धोने कन्नै कोई फर्क नी उत्थें धोने कन्नै सगुआं साढ़े बाल बी शैल होई जाने होर बालें गी बी प्रोटीन देनी चाहिदी ऐ अज्जकल लोग प्रोटीन देने बास्तै बालें गी कैरटीन करांदे न कैरटीन कन्नै साढ़े बालें गी प्रोटीन मिलदी साढ़े बाल मजबूत होंदे न लम्बे होंदे न ग्रोथ करदे न होर अज्जकल केइयें बेचारी दे बाल चिट्टे होई दे होंदे न ओह् बी पार्लर च जंदे न उ'नेंगी बेचारें गी कलर लाने पौंदा कलर बी लाना जरूरी ऐ जे चिट्टे बाल बी नी शैल लगदे अज्जकल कलर बी बड़े बड़े ओह् चले दे न केईं लोक हाईलाइट कराई लैंदे केईं ब्लैक केईं रैड्ड जेह्ड़ा अपना मनपसंद दा कलर होए उ'ऐ बंदा बेचारी च जाइयै करवाई सकदा ऐ मतलब कि पार्लर हर लेडी बास्तै बड़ा जरूरी होई गेदा ऐ हून हर लेडी बेचारी जेह्ड़ी कोई अज्जकल ते थ्रैडिंग ते नॉर्मल बंदा बी करांदा ऐ ते लेडिज न जेह्ड़ियां जिनेंगी शौंक होंदा कि अस त्यार बी पार्लर गै होचे जाइयै ब्याह् शादी होंदी ऐ ओह् आखदे नेईं असें त्यार बी भाई पार्लर च गै होना ऐ केईं ते आपै होई जंदियां न घर पर जनेहा पार्लर च लुक्क आंदा उ'ऐ डेहा अस घर नी अस करी सकदे मतलब कि उनें समान लाना होंदा ऐ बधिया ब्रैंडड ते साढ़े कोल होंदा ते समान लोकल अहें उ'ऐ लाइयै त्यार होई जाना उ'नें उनें उत्थें जाइयै त्यार होना उ'नेंई उ'नें शैल लुक्क देनी उनें फिर लग्गना बी अलग होंदा जेह्ड़े पार्लर च त्यार होइयै आन ओह् अलग लगदे न जिनें बेचारियें आपूं त्यार होना ओह् इ'यां होई जंदियां न सानू ते कम्म सानूं ते इ'यां मलाप नेईं ना पता होंदा कि एह्कड़ा सूट पाया ते अहें एह्कड़ी बिंदी लानी ऐ एह्कड़ी लिपस्टिक लानी ऐ लेकिन अगर अहें पार्लर च जाच्चै ते उ'नेंगी सारा पता होंदा ऐ के इ'नें एह्कड़े कलर दा सूट पाए दा ऐ इ'नेंगी एह्कड़े कलर बिंदी लानी ऐ एह्कड़े कलर दी लिपस्टिक लानी ऐ इ'यां असें इंदा हेयर स्टाइल बनाना ऐ जां इ'यां अहें इ'नेंगी मतलब कि लुक्क देनी ऐ साड़ी पानी ऐ ते अहें इं'दा हेयर स्टाइल केह्ड़ा करना ऐ ओह् सब पार्लर आह्लें गी गै पता होंदा ऐ इस बास्तै लेडीज गी पार्लर जाना चाहिदा ऐ पार्लर बिच्च जाइयै अपने फेस गी उं'दे कोला ब्लीच फेशल कराइयै थोह्ड़ा फेस च ग्लो आई जंदा ऐ होर फेस दी मसाज़ करानी चाहिदी ऐ एह्दे बिच्च साढ़ा फेस ठीक रौह्ग